मानसिफ्रा गगा मोनबा माबा खालामो थुलुसि हाइजें ओमफ्राय देनानै बेखौनो लोङो ओमफ्राय बेजोंनो गारमाया मोजां मोनो आरो आथिं सानाय बिसफ्राव फिफां लाइफांखौ माबानानै देनानै बेफोरजोंनो माबायो फुन्नानै लायो फुदुंनानै हमो बेजोंनो आराम मोनो आरो लोमजानाय देहाबा बिदिनो एसे एनै मुलि जावन खालामनानै हाग्रा बंग्रा फुदुंनानै होयो आरो जनदिस जायोबा बै बिफां माबा मोनसे दङ' बेखौ खानानै लायो सिफ्लेनानै बरम होयो सिफ्लेनानै नाम खालामनानै माबानानै जावन खालामनानै बेजोंनो गायो बेनि उनाव थ' उदै सायोब्ला माबा मा होनो माबा बिफां दङ बेखौ फाटगाजा बेफोरखौ उदै गाज्रि जाबा सिफ्लेनानै लोङो बेजोंनो मोजां मोनदों आरो बेनि उनाव खर' साब्ला बिफां लाइफांनि बरम होयो उन्नानै जारुवा खालामनानै आरो मानसिफ्रा होनो बेजों गायाबा बैजों मुलिफोरखौ एसे जारुन खालाम खिफि बेन्दों बोन्दो रोन्दो बेफोरबादिखौ सानाय सुनायाव होयोबा मोजां जागोन होन्नानै बेनि उनावथ' बोजोंनो गाबाय जेन'बा आरो आथिं सानाय खर' सानाय बेफोरबायदिया बिजोंनो गायोमोन दानि जुगावसो गानो रोंला गोदो गासिबो बेफोरजोंनो मोजां मोनलाङोमोन खिनाय जायोब्ला माबा मा होनो बिफां दंमोन खिनाय जानायाव लोंग्रा हाइजें गुफुर बेफोरखौ जावन खालामनानै सिफ्लेनानै लोङो बेजोंनो मोजां मोनदों आरो खर' गिदिंनाय बेफोरखौ माबाजों होयोमोन बेखौ आङो बावबावबायसो मुलिखौनो मा होनो खर' गिदिंनाया बोरैबा मुलि दंमोन फिफां बोखौ आङो गोसोआव गैला आरोखि बोरैबा बिफां होनोमोन बेखौ होनाय जालाना दानि जुगआव डक्टर फोरजोंसो इउस खालामसै गोदोसो बिदिखौ मावोमोन लोमजानाय साजानाय माबा मोनसे खालामोबा दा ओन्दैफोरनो फिथोब गानहोयो मानसिफ्रा दुब्रि हाग्रा माबा हाग्रा मा होनो बोरैबा बिफां मोनलाय बेखौबो बावजोब बावबाय आं